नमस्ते मैम हमें पूनम कॉटन सिल्क साड़ी चाहिए तब आपकी दुकान से मिल सकता है दिखाइए नहीं तो आप रेट कम कर सकती हैं जैसे कि आप पाँच हजार तक दे सकती हैं हमें ढेर सारा चाहिए अब पाँच हजार जैसे कि आप बहुत कम कर सकती है पाँच हजार तक का रेट में हमें थोक चाहिए तो हमें थोक लेना है ढेर सा लेना है सर आपकी दुकान पर सस्ता साड़ी मिल जाए पूनम कॉटन का सिल्क साड़ी तो हमें वही कंपनी चाहिए हाँ तो अब इसके थोक में चाहिए तो हमें लेना है तो हम सोचे आपका इतना रेट हाई फ़ाई बोलें तो थोड़ा कम करेंगी तभी ना हाँ तो आप रेट कम करेंगी तब ना अच्छा तो आप ऐसे इतना हाई फ़ाई बोलेंगी तो कहाँ अब ये कॉटन में पूनम कॉटन का साड़ी चाहिए सिल्क वाली तो और रेंज इसका कम करेंगी तब ना थोक लेना है तो मतलब इसमें इसमें आप कम करेंगी तब ना ले सकते हैं आप इतना हाई फ़ाई दाम बता रही हैं अच्छा क्वालिटी है तो उसे अब उसका रेंट थोड़ा कम करेंगी तब ना हाँ तो हमें हमें भी चाहिए थोक चाहिए ज्यादा चाहिए उससे भी ज्यादा तो आप इतना हाई फ़ाई दाम बताएँगे तो कैसे लेंगे हम और अब सिल्क की ही साड़ी रहे कॉटन का

अब दिखाइए इसका रेट कितना हुआ इसका रेट बताएँगे चलिए और ठीक है तब अब नमस्ते